मां जॾहिं बि को प्रोग्राम या रेकॉर्डिंग सेशन में वेंदो आहियां तॾहिं सभिनी खां पहिरियो इन्हनि शयुनि जो ज़रूरु ध्यानु रखंदो आहियां कि हिन गीत जा ॿोल कीअं आहिनि ई कहिड़े राॻ में ॻायल आहे हुनजो ताल कहिड़ो आहे इन्हनि सभिनिनि खां पोइ मुंहिंजो पहिरियों ज़रूरी कमु हूंदो आहे कि हुन गीत जे ॿोलनि जा हर शब्द जे के बि आहिनि हुनखे सुठे नमूने सुहिणा शब्द मिठास ॾेई करे ऐं उन्हनि में एतिरो प्यार भरे ॻाइणो जंहिं खे जॾहें बि ॿुधण अचे त इअं लॻे कि जंहिं बि अदाकार ते इहो प्रस्तुत कयो वञे त इअं लॻे कि हुन अदाकार जे मुख मां ई पिया इ ॿोल निकिरनि हमेशह हिन शइ जो ख़ासि ध्यानु रखियो वेंदो आहे कि कॾहिं बि बेताल न थियूं किथां बि पंहिंजो सुर हेॾां खां होॾा न थियणो खपे बिल्कुलु ताल ते ॻाइणो इहो असांजो पहिरियों नियम हूंदो आहे हिनजे लाइ असां हुनखे अठ ॾह दफ़ा प्रेक्टिस कंदा आहियूं त जीअं ॻायूं त लॻे कि हा भई सुर में बिल्कुलु ॻायो वियो आहे बसि एतिरिनि ॻाल्हियुनि जो ख़ासि ध्यानु रखियो वेंदो आहे